आप होटल खोले हैं आपके होटल में क्या नूडल्स और आइसक्रीम बिरयानी पिज़्ज़ा मिलता है हमको ये सब लेना है इसका रेट बताइए कितना होगा तो आप बताइए हम चार जने है हम चार बोले हमको चार लेना है बिरयानी सुनिए बिरयानी लेना है नूडल्स लेना है और आइसक्रीम लेना है और पिज़्ज़ा लेना है

हाँ नहीं नहीं आप तो बहुत ज़्यादा ही दाम बोलते हैं देखिए आगे वाला होटल में बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट है और आप तो दुगना दाम बोल रहे हैं नहीं इतना ज़्यादा दाम थोड़ी होता है मान रहे मान हम मान रहे कि यहाँ का खाना अच्छा रहता है बट डिस्काउंट तो कुछ करिएगा अरे देता है तभी तो बोल रहे हैं क्यों नहीं देगा हम तो आपसे आपका ही एक मिनट मैम इधर सुनिए पहले हम जो बोल रहे हैं हमको आपका होटल अच्छा लगा और हम खाए थे एक दिन आइसक्रीम तो वहाँ का अच्छा कूल कूल था ना तो इसलिए हम आपके ही होटल में आए हैं थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा क्या बताइएगा आप तब ना क्या ऐसे थोड़ी होता है अंधी कॉस्ट थोड़ी मांग रहे दस दस बोल रहे हैं हम तो डिस्काउंट की बात कर रहे ना इतना कम कौन करता है कॉल बढ़ाएगी एक मिनट मैम कौन बोला आपको इधर सुनिए ना फाइव स्टार होटल खोलिए हैलो मैम फाइव स्टार होटल खोलिएगा डिस्काउंट नहीं रखिएगा ऐसे थोड़ी होता है आपको और होटल का पहले बिजनेस करने से पहले रेट पता है जो आप इतना इतना ज़्यादा दाम कर रहे हैं बोलिए आप डिस्काउंट करिएगा तो हम्म को ये सब चाहिए तो आप मँगाइए तो डिस्काउंट कितना किए हैं आप